हय हांवें फळां आनी भाजयो लाय लायला आनी म्हजो एक्सपिरियन्स म्हणल्यार सगळ्यांत खूब म्हणजे खूब बरो आसलो कारण एक तें नॅचरल आपलें आपल्यान रोयलां ताजो एक अभिमान कसो आनी आपलो कश्ट जेन्ना फुलून येता तेन्ना जितलें बरें मनाक दिसता तें आनीक केन्नाच बरें दिसना म्हणजे तुज्या कश्टाचीं फळां कशीं तूं त्या झाडाक न्हू त्या फ फळाच्या झाडाक या भाजयेक इतलो आपलो वेळ दिता टायम दिता कॅर दिता इतले बरे तरेन ताजे कडेन तूं उलयता जितले तरेन तूं बरे तरेन तांकां कॅर दितले तितले तरेन बरे तरेन तीं फुलून येता म्हज्या घरा भायरूच जागो आसा थंय हांवें फ फळां म्हटल्यार आमचे आंतेरीचें झाड आसा तें हांवें ल्हानपणा पसून पळयतालें तें जेन्ना ल्हान आसलें तेन्नासून हांव तेची इतली बरी कॅर घेतां ताका सदांच उदक घालतालें आनी तें आतां व्हडलें झाड जाल्लें आसा आनी ताका फळां सुद्दां लागता तीं इतकी रुचीक लागता म्हन्जे तीं अदीक रुचीक लागता कारण तुवें तुजी त्या कश्टांचीं फळां आसता आनी भाजयो म्हटल्यार आमी मिरसांग्यो लायतात जे मिरसांगेचे रोंपे लायतात पयलीं तोमांटां लायतात आनी तोमाटां मिरसांगो आपले घरचीं खावपाची एक वेगळितशी मजा आसता ती म्हटल्यार एक सुखदेणी कशी म्हळ्या म्हणपाचें किद्याक तूं आपल्या कश्टांचें खाता न्हू आनी आतां आमी चडांत चड जे आमी घरांत भाजी आनी आमची आपलीं फळां लावपाक जाय कारण म्हटल्यार आतां जीं बाजारान फळां येता या भाजयो येता ताजे कसले कसले कॅमिकल्स घालून तीं व्हडलीं करता किदें पिकोवन हाडटा तें आमकां कांयच खबर ना तें आज आमकां भानूच ना किद्याक आमकां कांय खबरूच ना तीं कशे तरेन तांकां वाडयता या किदें आमी जर कितलेय न्यूज पळयता तितून आमी पळयतात की कशे तरेन केळ केळीं रोकडी पिकूंक जाय म्हणून म्हणजे तरनी केळीं रोकडी पिकूंक जाय म्हणून कॅमिकल्स घालतात मागीर तेच तरेन जे एप्पल येतात तांकां बरे दिसक जाय म्हणून तांकां एक एकदां वॅक्स लायता नाका नाका जाल्ले कॅमिकल लायता बेगीन पिकूंक जाय म्हणून आनी बाजारांत मेळता तीं अशीं गांवठी म्हुणून नाच तीं सगळीं कॅमिकलाचीच तांकां बेगीन व्हडली जाय म्हणून कॅमिकल घालून दिता आनी जीं आमी घरान रोयता जीं हांवें म्हज्या हातांनी घरांत रोयल्या हांवें तांकां कांयच अशें कॅमिकल म्हुणून घातलेलेंत ना म्हज्यो भाजयो हांवें घरांत रोयल्यो शेत आसा आमचें आमचें शेत आसा तातून आमी तरा तराच्यो भाजयो लायता आनी तातूंत आमी जाता तितलें आमी म्हळ्ळ्या कॅमिकल वापरत ना जो गोबर आसता चुलींतलो गोबर या घुसो जो कोम्यांचो गू आसता तो घालून आमी आमची शेतांतली भाजी वाडोवन हाडटा आमी कॅमिकल आतां तितलें तेच तरेन शेण शेण घालून झाडां वाडयतात भाजयो वाडयतात आनी म्हणजे बरे तरेन उदक घालता तांकां तेच तरेन आमी आमचीं जीं वायंगीं आमी रोयतात तीं बरीं जावचीं या मोटी जावचीं म्हुणून ताका आमी कसलें कॅमिकल वापरना ताच्या ताज्या कॅमिकलच्या बदलाक आमी जें नुस्तें आसता या नुस्त्याचीं बोडकां आसता तीं उदकान घालता कुसत घालता आनी उदकांत कुसत घालता मागीर ताचें सगळें जें थंय जें वेस्ट आसा तें उदकांत वयता आनी तें कुसत घालता तें गांवठी सारें कशें जालें तें घालून आमी झाडां वाडयता तें घालून आमकां झाडांक आमी भाजयांक आमच्या न्युट्रिशन दिता तेच तरेन जाता तितलें जें कॅमिकल सारें आसा तें आमी वापरपाचें बंद करूंक जाय जातुंतले कॅमिकल्स वापरूंक जायना आनी मेन म्हटल्यार जाता तितलें आमी आमच्या कश्टांचीं फळां खावपाक खावंक जाय भाजी फळां लेगीत आमी आमी रोवन खावंक जाय तीं तितलें सुख्ख दिता पळय तें आनीक खंयचेंच दिना किद्याक तें तुज्या कश्टांचें आसता तुका तें बरें दिसता खावंक तें कश्टांचें आसा म्हुणू तुका आनीक उमेद येता आनी तेतून सगळ्यांत पयली म्हणजे आमचे जीण जिणेक ते बरे आसात तातूंत कॅमिकल ना आमी म्हणजे टँशन फ्री कशें ताका म्हणटा आमकां बाजारांत किदें घेवच्या पयली आमकां चिंतचें पडटा आरे हें खरेंच काय बरे तरेन केलां खरेंच कॅमिकल ना हें ना पूण जें आमी आमच्या स्वता हातींनी रोयता जी भाजी जीं फळां आमी आमच्या हातींनी रोयता तेंचेर आमकां कसलोच दुबाव नासता किद्याक तीं आमी रोयला आमी आम आमी कशे तरेन रोयला तीं आमकां आसा आनी आमकां आमच्या आरोग्याक आमच्या जिणेक तीं एकदम बरी हेंवूय बीन आमकां तितलेंच खबर आसा ताका लागून आमी जाता तितलें आपलें घराचें गार्डन घड गार्डन करपाक करपाची तयारी दवरूंक जाय जाता तितलें गांवठी खावन आनी आपलें जीण बरी उरपाक जाय ही आमी चडांत चड प्रयत्न करूंक जाय